जैसे पक्षी हो गया आसमान में उड़ रहा है पक्षी बहुत अच्छा लगता है जैसे पैरोट हो गया ये कलर में भी कितना अच्छा लगता है ग्रीन कलर का रहता है हम लोग उसको पालते भी हैं बहुत से ऐसे जानवर है जैसे पालते हैं अरे डॉगी हो गया उसको भी हम लोग देख कितना अच्छा से पालते हैं घर पर रखते हैं और जब पक्षी आसमान में धीरे धीरे उड़ते हैं जितना ही ऊपर जाते है उनको उतना ही अच्छा देखने मे लगता है कितना अच्छा फिलिंगस आता है क्या क्या है देखिए कितना अच्छा पक्षी उड़ रहा है जैसे मैना हो गया पैरोट हो गया और कब कबूतर हो गया और चरखी भी है वो पक्षी का नाम ही है और जैसे वो गरुड़ हो गया ये भी है वो पछी के ही रूप है इसी के प्रकार से हमें बहुत सारी पक्षियाँ ऐसी हैं एक एक से पक्षियाँ ऐसी है कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं की उसका जितना ही तुलना करे किया जाए काम है इसी के प्रकार से हम लोग पक्षियों को हमें तो सब से ज़्यादा पैरोट अच्छा लगता है हमें बहुत बार उसको दो बार अरे पर पकड़े भी है पैरोट को उसको पिंजराे में रखे हैं उसको खिलाते भी हैं जैसे कि उसको मिर्च पैरोट लोग को भी खियाइए तो चूँ चूँ कर के ये लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है कि सोचते हैं कि कैसा देखिए पक्षी भी बोलता है हमें एक बार झारखण्ड में थे वहाँ पर तोते को देखे थे तीन वो थे तोता उन लोग मम्मी पापा भी बोल लेते थे बोलते है कि पक्षी है पक्षी भी आज कल बोलना चाहते हैं कि वो बच्चे के तरह इंसान उसको भी पालते हैं हम लोग जानवरों को भी बच्चे के जैसे ही पालते हैं जिससे लगाव हो जाए हम हम को भी बहुत अच्छा लगता है हम भी एक दो बार पाले हैं तो पैरट को पाले हैं ख़रगोश को भी पाले हैं हम बहुत बार जानवरों से बहुत हम को लगाव है जानवरों से हम बहुत ख़ुश रहते हैं हम देखते हैं तो उन लोग को पानी रोटी कुछ ना कुछ हम फेंक देते हैं चूँ वो लोग जो चुनते हैं जब ना अभी दाना डाल दीजिए कितना अच्छा देखिए बैठ के चुनते हैं उतना अच्छा तो हम लोग नहीं बीन पाएंगे जितना अच्छा वो लोग चुन के खा लेते हैं